आ मां हांव येवपा सोदी गे घरा कडेन बेजार येता म्हणोनू हेंकां भुरग्यां घेवनू कितें फाल्यां येता आनी जेवणां किदें करत तर तूं कितें आसा घरा कडेन कितें आसा पाले भाजी कसली ती तायकिळो आसा आनी आनी आं तीच कर आनी म्हुगे आनी आ ती एक आमगे वाड्या वयली शेजारी ती येता म्हुणो सांग ती एकटी येतली आनी हांव म्हागे घोव आनी म्हागे चेडो ते धरूच चौग जाण येतली आमी हय आनी बेश्टें तापय तूं हें तेंपळां घाल आनी तापय आनी हें हय आमी शिवराक हय आनी हें फ्लावर आसा काय बटाट आसा आं बटाट फ्राय कर हें तें तेला न्हू सामकें हें जाता हे बटाटा म्हणटगी ते एक चेड्या बरें लागता खंय तेंच कर खंय हय म्हाका आई सांग खंय तेंच कर म्हणोन

आं आमी ती आमी अडेच म्हळ्यार पावतलीं हय सवका येता आनी मागी ताका जाय हय ताका जाय ती जायें आसूं नाका घरा कडेन हाडलेलें ह गोबी आवडटा तें करपा टायम जातलो आसूं तूं तें मागीर ताका सेपरेट आमकां सेप आं तूं तें व्हडलें घेवन बसूं नाका एक कितें कर आमगे एक दिसा खबर अ अ अ करता जाल्या कर करता जाल्या कर हय हय आनी आमकां इल्लें आमकां इल्लें दवर घरा कडेन हाडपा इल्लें दवर चड कर हय रातचें आनी रांदिना आं बरें तर येता आमी आं आं आं आं येता आं आं बरें आं बरें तर दवरी